हिंदी हमारी मातृभाषा है जैसे कि हम सभी जानते हैं स्कूल कॉलेज और सब जगह हिंदी भाषा का प्रयोग न करके आजकल सभी इंग्लिस भाषा का प्रयोग करते हैं मानो की हिंदी भाषा कहीं भूल ही गए हैं जिससे कि हम हिंदी भाषा को उच्च दर्जा देते हैं देते हैं लेकिन इंग्लिस के आ जाने से सभी मानो की हिंदी भूल ही गए हैं और हिंदी हिंदी का संपूर्ण प्रयोग हमारे जीवन में हमने नहीं किया क्योंकि इंग्लिस के जाने से यह बंद हो गई है और हिन्दी हमारी मातृभाषा ही नहीं ये हमारी उच्च भाषा भी है